ویری گڈ مارننگ جی پراپرٹی ڈیلر ہی بات کر رہے ہیں کیا فرمائیے کیا خدمت کر سکتے ہیں اچھا سہارنپور میں زمین چاہیے آپ کون سی کون سی آپ کو زمین چاہیے فیکٹری والی چاہیے یا گھر بنانا ہے یا اور کوئی چیز کرنا ہے آپ کو مال بنانا ہے جو بھی اچھا سر ہمارے پاس اگر آپ لیں گے زمین تو دس ہزار روپے گز زمین ہے اور اگر باہر سے لیں گے تو پندرہ ہزار روپے گز زمین ہے

مارکیٹ میں زمین ہے لیکن تھوڑی مہنگی پڑیں گی آپ کو باہر کے مقابلے میں باہر دس ہزار روپے میں اور یہاں پر پندرہ ہزار روپے میں ریٹ یہ اگر باہر سے لیں گے تو پندر ہزار روپے ایک گز ملیں گی مارکیٹ میں اگر لیں گے تو پندرہ پندرہ ہزار روپے گز پڑیں گے اور باہر سے لیں گے تو دس ہزار روپے گز پڑیں گے پانچ ہزار کا فرق پڑیں گا آپ کو اور ایسے بھی پلاٹ وغیرہ اگر بنانا ہے تو تیتیس بائی تینتیس کی بھی زمین ہے میرے خیال سے آپ کو گھنٹہ گھر میں زمین لینی چاہیے گھنٹہ گھر مارکیٹ والا ہی ایریا ہے اور اچھی خاصی وہاں انکم بھی ہو سکتی ہے اگر مال بنا لیں تو وہاں پر اور بھی اچھی خاصی انکم ہو سکتی گھنٹہ گھر کا ریٹ دراصل زیادہ ہے کیوںکہ وہاں پر مارکیٹ میں ایریا ہے اس لیے آپ بس تھوڑا سا بلکہ پیسہ ہونا جیسے مان لیجیے اگر دس ہزار روپے گز باہر ملتا ہے تو گھنٹہ گھر میں پندرہ ہزار روپے گز ملیں گا کہیں کہیں بیس ہزار بھی ملیں گا ریٹی چوک کا ریٹ تھوڑا سا کم ہے گھنٹہ گھر کے مقابلے میں مارکیٹ چلتی ہے وہاں پر لیکن اتنی خاص نہیں چلتی ہے جتنی جدھر ادھر گھنٹہ گھر میں چلتی ہے وہاں پر بھی ہے زمینیں بہت ساری لے سکتے ہیں آپ اگر آپ لینا چا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں واٹساپ کر دیتا ہوں آپ کے نمبر پر آپ کا نمبر یہی جس سے آپ کال کیے ہیں وہی نمبر ہے آپ کا واٹساپ والا ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے